ہاں بھائی ہم ایک فین لینا چاہ رہے ہیں کون سا فین ہمارے لیے ٹھیک رہے گا جو کہ کم بجلی کھائے اور وہ ہمارے کام میں آئے بجلی کے بارے میں ہم جانکاری لینا چاہ رہے ہیں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہو وہ ہمیں بتاؤ جس کی وجہ سے میں سب اچھی طریقہ سے بات کو سمجھ پاؤں اور کام کر سکوں آپ ہماری مدد کریں اور میں الیکٹرونک کے اور بھی سامان لینا چاہ رہا ہوں جیسے کہ بلب ایل ای ڈی اور فون سبھی کے کتنے کتنے پیسے لگیں گے اور کتنے کون کون سے زیادہ اچھے رہیں گے جو کہ ہم اچھی طریقہ سے سمجھ پاؤں اور اس کے بارے میں میں بات کر سکوں آپ ہماری اس بات پہ دھیان دو اور میں اس کو اچھی طریقہ سے سمجھ سمجھ سکوں اور ان پہ اور اس ان کو اپنی باتوں کے مادھیم سے سمجھ پاؤں اور میں خرید پاؤں اور آگے سے بہتر کر پاؤں